जोंनि जायगायावथ' बर'फ्रा माइखौनो बांसिन गायो माइखौ जोङो गोदो मोसौजों हालौनानै गायोमोन मोसौयाबो बयनावबो दंमोन मोसौ गाइफोरखौबो मेरला लायोमोन दा मोसौ मोसौनि अनगा दा ट्रेक्टर जों हालौनानै हालौवो ट्रेक्टर जों हालौनानै गायो आगोलाव जोङो मोसौजोंनो मारा होयोमोन दा मोसौखौनो बाहायला ट्रेक्टर जोंसो मारा मारा होग्राबो माइ मारा होग्राबो सफैबाय दैलाङाव गोदो ज' ज' गोदोहाय जोङो माइ गायनायाव गोदोनि दिनाव फुंनि पास्ता पास्ता सयथायावनो ओंखारलाङोमोन दा सातथा आतथायावसो ओंखारलांग्रा जाबाय आङो गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो माइ गायबोनानै माइ गायनायखौ बिराट मोजां मोनो ज' ज' इन्टारेस्त नो दुब्लियाव थांब्लाथाय लोगोफोरजों माबा माबि रायज्लायनानै मिनिनाय गाजा मुजा रायज्लानायनि थाखाय दुब्लियाव ज' ज' माइ गायनो बिराट मोजां मोनो आङो जोंनि जायगायाव दैज्लां बोथोराव मैगंफोरखौ आलु मेसें मेसें बोथोराव आलु कबि फान्थाव बिदिनो लाफा बिदिखौ लाइ बिदिखौ बिराट फोयो जों आङो अमाजों लाइजों जानो बेराट गोथाव मोनो आरो आलुफ्रा आलुफोरखौ जोङो नांगोलजों बोनानै आराम लारि लारि होनानै फबो आरो जोंनि जायगायाव आलुवा बिराट मोजां जायो गोरलै समाव आलुवा जानो बिराट गोथाव जायो टेस्टि जायो बोरायलांबा गोदै जायो आरो ओमफ्राय आलु नङाब्लाथ' जेबो ओंख्रियानो लाब्रा लुब्रा संबाबो जा लाब्रा लुब्रा संबा आलु नङाबानो ओंख्रियानो जाखाया आलु जेरावबो आलु होनांगौ जाखायो बिराट गोथाव मोनो आं आलुखौ ओमफ्राय नार्जि ओंख्रिखौबो बिराट गोथाव मोनो आं जोंनि जायगायाव दैज्लाङाव नार्जिखौ फोनानै लाथारो दलरसेबाबो ओमफ्राय अमाजों संबा बिराट गोथाव जायो आरो आं दाना आं दाना माबा ना पांकाज मेजेमफोरजोंबो नार्जिफोरखौ बिराट गोथाव मोनो ओमफ्राय नार्जिखौ गोथाव मोनो ओमफ्राय लाफा दोलो ना मावाफोरजों लाफा दोलोआ बिराट गोथाव जायो जोङो ना लाफा सङोबा खारै नांगौ खारैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय खालामनाय जायो ओमफ्राय बेसरनिफ्राय खालामनाय जायो बेसरखौबो जोंनि जायगायाव खुयो ओमफ्राय माबानिफ्राय बे बेसर बेसरनिफ्रायनो जोङो माबा मा होनो मारा होखांनानै जोङो बेसर साबाखौ सावनानै खारै खालामनानै लायो ओमफ्राय बेयावनो जोङो बेजोंनो जों बे खारैजोंनो नार्जिबो जानो हायो अनला जानो हायो ओमफ्राय लाफा दोलो जानो हायो नार्जि होयाब्ला बेसोर ओंख्रिफ्रा गेब्लेया आरो नार्जि होनांगौ नार्जि होब्लासो गेब्लेयो ओमफ्राय जोङो जोंनि जायगायाव जोगोनार फिथायफ्रा बिराट थायो खुमब्रा फिथाया बिराट थायो दैज्लाङाव ओमफ्राय बाजारावबो फान्नो हायो दाना बाजारावबो खुमब्रा फिथायफ्रा सैसेयावनो बिस थाखा गाहाम जाबाय ओमफ्राय बिराट थायोबा फाननानैबो खरस बरस जानो हायो आरो ओमफ्राय खुमब्राजों दावजों बा खुमब्राजों अमाजों संबा बिराट गोथाव जायो जानो बिराट मोजां मोनो मोजां जायो आरो जानो ओमफ्राय जोङो गामियाव थानाय हिसाबै जोङो बेफोरबायदि लकेल मैगंफोरखौनो बांसिन जानाय जायो आरो बांसिन बेफोरो मैगंखौनो जानानै मोजां मोनो आरो जानो मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिनो फाथो ओंख्रि फान्थावफोरखौ जोङो जानांगौ जायो फान्थावफ्राबो फाजा एवनानै जाजायो फाजा एवनानै जाबा गोथाव मोनजायो आरो फान्थावफोरखौ ओमफ्राय ओंख्रि जाबाबो आलुजों लाब्रा जाबा गोथाव जायो फान्थावफ्राबो जोंनि जायगायाव बेराट थायो फान्थावा गायोबा ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौबो बिराट गोथाव मोनो आङो अनलाजों दावजों ओमफ्राय जोङो अनला संनांगौबा जोङो खारै नांगौ ओमफ्राय अनला माइरंखौ जोङो उन्नानै लानांगौ गोदो जोङो अनलाखौ उवालाव देनानै जायोमोन ओमफ्राय दा जोङो जोङो अनलाखौबो दा जोङो उवालखौबो बाहायला दाना माबा ग्रेन्डार मिसिन जोंसो उन्नानै अनलाखौ संनानै जायो जेरैखि जाया अनलाया जेरावखि उन्नानै जाया जेरैखि खालामनानै जेनेबा उन्नानै जाया अनला ओंख्रिया गोथाव जायो आरो